हॅं हेलो प्रणाम दिदी समस्तीपुर जिलासॅं हॅं तब पवनी दीदी करै छियै बैसखो करै छियै पवनी कि कहै छै जे छठि अथी छठि पूजा होइ छै कातिक जे पवनी होइ हइ ओ पवनी करै बैसखा पवनी करै छियै जे एक दिना नहाय खाय छियै त ओहिमे नहाय खायमे खाय छियै दूध खाय छियै अरबा चाबल खाय छियै आ खरना करै छियै तऽ ओहिमे राति कऽ बनबै छियै खीर बनबै छियै आ परौठा बनबै छियै तऽ ओहिमे खरना करै छियै छठि पूजा करै छियै तऽ ओहोमे नहाय खाय छियै तऽ नहाय खाय दिना खाय छियै चनाके आ कद्दुके सब दालि अरबा चाबल खाय छियै फेर खरना करै छियै तऽ ओहिमे खीर बनबै छियै पूरी बनबै छियै तऽ खरना करै छियै हूं शिवरात्रि करै छियै तऽ भरि दिना सहै छियै ओहां कि कहै छै जे हुआं शिवजीके पूजा भोला बाबाके पूजा होइ छनि तब यहाॅं पारन करै छियै प्रसादी खाइके जगराती करै छियै तव वहाॅं की कहै छै दूरी मन्दिर परै छै तऽ ओतै दूर नहि ने जाइ पाबै छियै हॅं तऽ नजदीक रहै छै दिदी मंदिर तब ने जाय पाबै छियै दूरी मंदिर रहतै तऽ केना जेबै हुनका जब बिदा होइ जाइ छै हाॅं तऽ चर्चा करै छियै जब तऽ जखनिये हम तऽ जखनिये दसगो दिदी बैठबै तब आगे पछे ने सब दिदी डेढ़िया करै छियै हुनकर चर्चा की कहै छै मंगल भजन होइ छै हरऽ भोला होइ छै हॅं की कहै छै सुवतिक डोरिया होइ छै ओ सब भजन होइयेक ने होइ छै तब ने सुरू होइ छै हुनकर गुरुके भजन हॅं हॅं हॅं तऽ होइ छै दिदी तऽ ओहोमे की कहै छै एक दिना सम्मत जरै छै सम्मत जरि कऽ तकर बाद बिहान होइ कऽ होली होइ छै तऽ होलिका आब कऽ वै पूजा होइ छै अपना घऽर मे पूजा पाठ अपन करै छियै पुआ बनबै छियै पूरी बनबै छियै बनाय के रांग आनै छियै अबीर आनै छियै सब परिवार खाय छियै होली खेलै छियै खुसी मनबै छियै सब परिवार